कोनो पक्षी एहन होइ छै की देखै छियै तऽ ओकरा से जतरा खराब भऽ जाइ छै आ नीलकंठके देखलासॅं जतरा बढ़िआँ बनि जाइ छै अच्छा जतरा बनि जाइ छै जकरा अच्छा रहै छै अच्छा काम भऽ जाइ छै जे काम परि जाइ छियै ओ काम बनि जाइ छै कोनो कष्ट नहि होइ छै काम बनै से